میں كیمرے سے قدرتی مناظر كی تصویر لیتا ہوں اور مجھے قدرتی مناظر كی تصویر لینا بہت پسند ہیں خاص كر كے جب سورج غروب ہوتا ہو یا سر سورج طلوع ہوتا ہو اس وقت كی تصاویر جو آتی ہیں بہت اچّھی آتی ہیں اور مجھے نیچر كے تصاویر لینا بہت پسند ہیں جیسے كہ پیڑ پودے پھول یا پھرسمندر ندیاں اور جو بھی چڑیا یا پھر كبوتر دوسرے اس طرح كے جو بھی قدرتی مناظر جن كو دیكھ كر قدرت یاد آتی ہے اور ان كو دیكھ كر اچّھا لگتا ہے ان كی مجھے تصویر لینا كافی پسند ہے اور میں اس طرح كی تصویریں اكثر لیتا ہوں اور مجھے اسی طرح كی تصویریں لینا زیادہ پسند ہیں